जय झूलेलाल मूंखे बाइक हलाइण जो ॾाढो शौंक़ु आहे पर पहिरीं मां बाइक लोकली या कम जे थ्रू जिथे वञिणो हो उते ई हलाइणो हुउमि पर हिकु ॾींहुं मुंहिंजे दोस्त राम

बाइक जो शौंक़ीनि आहियां उहो लोनावला ताईं पंहिंजी बाइक खणी वियो उन चयाईं की बाइक हलाइण में पञण वञण में ॾाढा मज़ा आहिनि उनखे ॾिसी मूंखे प्रोत्साहन मिली ऐं मां पंहिंजे पहिरीं पहिरीं दफ़े पंहिंजे ते मुंहिंजे दोस्त राम सां गठो लोनावला वियुमि लोनावला में वञण सां पहिरीं मूंखे ॾाढो डपु हो छाकाणि घाट ईंदा आहिनि विच में त घाट जी चढ़ाई खां वठी घाट जी उतराई ताईं भाई तकलीफ़ न आहे पर जीअं जीअं माना अॻियां मुंहिंजी बाइक वधंदी वई तीअं तीअं मूंखे ॾाढो मज़ो ईंदो वियो जीअं घाट चढ़ियासीं घाट जे हेठि लहण खां वठी लोनावला पहुचण ताईं जेके असांखे मज़ो आहियो उहो हिकु त दोस्त इकठो मथां बाइक खुली हवा ताज़ी हवा खुला खेत खलियाण त उनमें ॾाढो मज़ो आहियो हुन एक्सपीरियंस खां पोइ मूंखे ईअं लॻो की हर जॻह जॻह मां जिथे मां वञी सघां त हमेशह मां बाइक ते वञां जेका मुंहिंजे मौजूदु आहे मां जिथे वञी सघां थो जेतिरी मुंहिजी हैसियत आहे जेतिरो मां पेट्रोल ख़र्चु करे सघां थो उनखां पोइ मां धीरे धीरे अॻियां पुना ताईं बि वियुमि बाइक अॼु मूंखे एतिरी पसंदि अची वई लौंग ड्राइव लाइ हमेशह हाणे मां नाइंटी परसेंट कोशिशि ईअं ई कंदो आहियां की मां जिथे वञां लोकल जिथे बि अॻियां वञां जेतिरे किलोमीटर मां वञी सघां त उहो हमेशह मां बाइक में वञां बाइक हलाइण जा ॾाढा फ़ाइदा बि आहिनि बाइक में एतिरो मज़ो आहे दोस्तनि सां गठो हुअण में स्पेसिफिक स्पॉट हूंदा आहिनि होटलियूं हूंदियूं आहिनि जेके ढाबा हूंदा आहिनि उनजो हिकु वञण जो हुते बीहण जो पंहिंजे हिसाब सां बीहो पंहिंजे हिसाब सां हलो बस जंहिंमहिल जीअं तव्हांजी सुविधा हुजे तव्हां उते बीह सघो तव्हां उनमें उनजो मज़ो ऐं हुनजो एक्सपीरियंस ई ॾाढो अलॻि आहे